आमी दिवाळी मनयता शिगमो मनयता मागीर गुडीपाडवो मनयता चवथ मनयता चवथीक आमी सगळें आमची चवथीची चवथीक मूळ घर आसा पालया थंयसर आमी सगळीं जाणां एकठांय जातात आनी सगळीं फेमिली जी फुटलेल्ली आसा जांकां आतां न्युक्लियर फेमिली म्हणटात ते आमी एकठांय जावन थंयसर चवथ मनयतात दिवाळी म्हण आमच्या मूळ घरा मनयतात दिवाळेक सगळीं जाणां एकठांय जावन फेमिली अशीं वांगडा बसून हो आमी सण मनयतात गुढीपाडवां गुढीपाडवा म्हटल्यार हिंदू केंडें केलेंडरा प्रमाणें नवें वर्स आमचे तातूंत आमी तुळशीक आमचे गुढी बादूंन गुढी चडयता आनी नवें वरस सेलेब्रेट करता